گڈ مارننگ سر ہیلتھ انشیورینس ایجنٹ بول رہے ہیں سر سر مجھے ہیلتھ انشیورینس کی ضرورت تھی جی سر جی سر ضرور کیجیے

سر ایک سال والے والے میں کیا بینفٹ ہے سر جی سر جی سر سر چھ مہینے والے میں کیا بینفٹ ہے سر میرے لیے کون سا بہتر رہے گا میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں سر اچھا جی سر سر مجھے ایک سال والے کی ضرورت ہے سر آپ کی انفارمیشن دینے کے لیے سر آپ کا بہت آپ کا بہت بہت شکریہ سر میں آپ سے مل کر پھر بات کرتا ہوں سر تھینک یو سر